जोंनि मोजां बोथोरसिना जाहैबाय ओन्दै सम ओन्दै समाव जोङो बिरात लोगोफोरजों मा मा गेलेयोमोन आजां गाजां गुद गुद गेलेनाय काबाद्दि गेलेनाय खारनाय बारनाय गेलेनाय जोंनि बोथोरा आरो बिनि उनावहाय जोङो इसे देरनाय लोगो लोगो सिख्ला लोगो लोगो जोङो गोबां फुजा मेला सिनेमा गान बाजोन नायदों बेरायदों थांलाय फैलाय खालामदों लोगोफोरनाव जादों जेनेबा थाइजौ खाजि खान्थाल फिथाइ बायदिसिना जानानै जों बिरात मोजां समखौ बारहोबोनो हादों आरो जेब्लानाखि जों देरै देरै देरबाय दा हनै बैसोबो जाबाय हाबाबो जाबाय गथ' गथाय जाबाय खांबाय बाबाय नखरनि संसार ओंखायनो जों दा हाबा खेराय एसे एनै निदान सिदान खैफोद आफोद गासैखौबो जों नायजोबनांगौखायनो जोङो दा इसिबां मानि रंजानाय बाजानाय बा माबा मोनसे गोनां खामानिथार नङाबा जानाय लोंनायावबो जों बारा गोसो होया आरोखि बाहेराव थांला बायनो सोरनिबा हाबा खेरायाव लिङोबा जों थाङो मोजां लोगो जानानै साथाम साब्रैजों नङाबा ज' ज' दासिमबो किन्तु जोंनि ओन्दै सम सिख्ला समानो बिरात बेस्टमोन मोजांथारमोन आरो कि जों बेखौनो बिरात मोजां होननानै सानोमोन नाथाय दा न'खर संसार जानाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआ सोलायजोब्बाय मानो सोलायदों होनबा जोंनि संसाराव हाबनाय लोगो लोगो जोंहा जों गावजों गाव लोगो दंब्लाबो लोगो मोनलायब्लाबो जों रायलायो होनलायो दासिमबो नोङो मोजाङैनो दं थिगैनो दं बिदिनो रायलायलायो आरो कि जों दा दा मोजां मानि गोबां मोजाङावनो दङ जोङो दाबो होमब्लाबो जों गोबां संसार नखरनि थाखायनो जोङो फुजा मेला बेरायनो हाला बाहेराव अंखारलांनो हाला जों दा न' बेंनानै जों दा मोजां जानानै थानानै दंगासिनो दङ' बेखौनो जों दा धन्यबाद होननानै सानो आरो दा जों लोगो लोगोबो जों रायलायो गोबां रायलायो जों दा गोबां मोजां मोन जोंनि गोदोनि दिना बुंस'नो हायै रंजा बाजा सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरै गासैबो जोबोद जों लोगोजोबमोन बिनि थाखाय जों मोजां मोनो मोन आरो गामिआव संसार जानायाव थांनानै थानो